सत्य घटनेचेर बरयल्लें आनीक आसा ते परिस्थिती ह्या पुस्तकान डिटेल बरयलां अशें फक्त एकच पुस्तक न्ही जाल्यार म्हाका दोन पुस्तकां तीं सामकी चड अपील जाता एक पुस्तक म्हळ्या गुलामगिरी आनी दुसरें पुस्तक शेतकऱ्यांचो आसूड हीं दोनीय पुस्तकां बरोवपी आसा तो आमचो म्हात्मा ज्योतिबा फुले ज्या ज्योतिबा फुलेन जाती भेदाक लागून किंवा जाती जातीचे मुखवटे लावन वेगळेपण करून ठरावीक जातीक कसो चिल्लर करप किंवा शेतकाऱ्याक कसो काबार करप किंवा बदलत्या काळानुसार शेतकारी आनी गरिबाक शिकपा दियनास्तना तांचेर कश्या पद्दतीन बळजबरीन अत्याचार करप अश्या तरेचें वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीचें चित्रण ह्या दोनी पुस्तकांनी केल्लें आसा खरें म्हटल्यार जे जे गांवांतले लोक आसा शेतकार आसात गरीब आसात किंवा मध्यम वर्गी जे कोण आसात ह्या सगळ्या लोकांनी हीं दोनी पुस्तकां अभ्यास करपाची अत्यंत्य गरज आसा कारण जेन्ना तीं पुस्तकां वाचतले तेन्नात स्वताची परिस्थिती किदें आसा किंवा स्वताची परिस्थिती जी अशी जाल्या आज ती परिस्थिती कित्याक लागून जाल्या ह्या अनेक प्रकारच्या गजालेचें भान ह्या दोनी पुस्तकांतल्यान मेळूंक शकता मेळूंक शकता म्हणपा परस मेळटलेंच कारण हीं दोनी पुस्तकां सारखी रियल फॅक्ट आसा हातूंत मातूय इल्लोसो सुद्दां अतिशयोक्ती किंवा वेगळ्या अलंकारीकतेचो मुद्दो आयलो ना उलट सत्य परिस्थिती या पुस्तकांतातल्यान ताणें चित्रण केल्या